دلی کے لوگ سب سے پہلے اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ پر موجود تفریحی مواد سے کام چلاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ سوسائٹی کے تحت بھی پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر دلی والے اکھٹا ہو کر اپنے سخاوت ثقافتی ثفافت کو متوازن کرتے ہیں